جی مجھے خاص طور پر جس کا میں نے دورہ کیا ہے اور بہت ہی خاص طور سے وہ خوبصورت لگتی ہے مجھ کو وہ ندوے کی جو ایک سو پچیس سال پُرانی عمارت ہے جس میں پڑھائی ہوتی ہے یہ مجھے بہت ہی جو ہے اِس کا جو پیٹرن ہے بنانے کا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ اُسی طرح ہے جو جیسے جیسے پُرانے دور میں بھی تعمیرات ہوتی تھیں دال گنّا کا مختلف دالیں اور جس طرح سے بنتی تھی عجیب طرح کی اینٹیں ہوتی تھیں اُس اُس اُس وقت میں تو اُسی طرح سے یہ بنا ہے اور یہاں بہت ہی ٹھنڈا رہتا ہے پنکھا نہ ہو تب بھی بہت ٹھنڈا رہتا ہے تو یہ الگ طرح کی خوبصورت رکھتا ہے اگر میں مانتا ہوں اگر اِس کو ٹورسٹ کے لیے کھولا جائے تو یہ بہت بھول بھلیا وغیرہ کا جو ہے ٹکر دے سکتا ہے یہ